हमारे उज्जैन जिले के मुख्य शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे एम आई टी एम आई टी है एम आई टी महाकाल कॉलेज और विक्रम विश्वविद्यालय है जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है काफ़ी सारे हमें शैक्षणिक कार्य भी सारे कॉलेज उसमें मिल जाते हैं सब प्रकार के और खेलकूद के लिए भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है इन कॉलेजों में उसके बाद इनकी फीस भी बहुत काम लगती है और अनुभवी टीचर इन कॉलेजों में मिलते हैं उसके बाद हमें इन कॉलेजों में अच्छी सुविधा मिलती है हमें डिग्री भी कॉलेज से मिल जाती है विक्रम विश्वविद्यालय से टी सी वगैरह हमें विक्रम विश्वविद्यालय से मिल जाती है

और सरकारी इस्कूल के हिसाब से अगर हम देखें तो कन्याओं के लिए कन्याशाला इस्कूल है जो कि काफ़ी अच्छा इस्कूल है कन्याओं के लिए उसके बाद उत्कृष्ट इस्कूल है बॉयज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया वहाँ पर सारी चीज़ें खेलकूद डांस जैसी प्रतियोगिता सारे प्रकार की सुविधाएं बहुत कुछ उपलब्ध रहती है और फीस बहुत कम लगती है सरकारी इस्कूल में अभी सरकारी इस्कूल के हिसाब से एक नया इस्कूल आ चुका है मॉडल के नाम से और इस्कूल बना दिया गया है जहाँ बालक बलिकाएं सभी अच्छे से पढ़ने के लिए वो वो नई सुविधा मिल रही है उनको पढ़ने के लिए वहाँ भी बहुत फीस कम लगती है जैसे प्राइवेट इस्कूल में जैसे सेंट जोसेफ है वो काफ़ी महंगा इस्कूल है उससे कम कम है सेंट जोसेफ के बाद जे डी इस्कूल है जहाँ क फीस कम है एम पी एस में बहुत कम है जैसे एम पी एस वगैरह के ले लो आप सात हजार आठ हजार के आसपास और अधिकतर नौ हजार की फीस है और सेंट जोसेफ में लगभग लगभग पचीस हजार बीस हजार के आसपास फीस है और जे डी ई और सरस्वती में बहुत कम फीस है उसमें करीबन आपको छः से सात हजार में ही मिल जाती है उसके बाद हम पाठ्यक्रम में आते हैं तो पाठ्यक्रम में ये एन आर एन एन आर आर टी एन आर सा टी सरकारी है यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी अभी लोग इसकी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और सी बी एस ई पाठ्यक्रम प्राइवेट है इसमें भी बहुत सुविधाएं मिल रही है लोगों को ये अधिकतर लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं इसी पे सी बी एस ई पैटर्न बहुत ज़्यादा चल रहा अभी इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा हो रही है कई इस्कूल सी बी एस ई पैटर्न में पढ़ा रहे हैं कॉलेज में भी आज कल सब चीज मांगने लग गए हैं कुछ नया लाओ कुछ नया पढ़ाओ कन्याशालाओं में भी आप जैसे सरकारी इस्कूल में भी जाते हैं तो आज कल सरकारी इस्कूल में भी खेलकूद और बच्चों को डांस म्यूज़िक वगैरह सिखाना काफ़ी सारे सरकारी इस्कूल में भी आज कल सुविधा मिल रही है उत्कृष्ट इस्कूल बॉयज के लिए खेलकूद में आगे बढ़ाने के लिए चाहे कबड्डी हो खो खो हो वॉलीबाल हो बास्केटबॉल हो क्रिकेट हो कबड्डी हो काफ़ी सारे गेम्स आज कल स्कूलों में भी आ गए हैं सरकारी स्कूलों में आज कल पढ़ाई के लिए बहुत पहले इतनी अच्छी सरकारी में पढ़ाई नहीं होती थी हालाँकि की अब स्कूलों में अब सरकारी स्कूलों में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होने लग गई है प्राइवेटों को टक्कर देने लग गया है वहाँ के वहाँ के बच्चे भी आज कल टॉप आ रहे हैं सरकारी इस्कूल के भी और काफ़ी सारी हैं फीस अगर सरकारी इस्कूल की फीस देखे तो नहीं के बराबर फीस मिलती है छात्रवृति अलग दी जाती है बच्चों को